ہیلو کیا آپ امیزون کسمٹر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دن پہلے امیزون ایپ استعمال کر رہا تھا تو مجھے ہیڈ فون دکھائی دیتے ہیں جو کہ پانچ ہزار روپیے کے تھے میں نے ہیڈ وہ ہیڈ فونس آڈر کر دیے لیکن جب آج وہ ہیڈ فونس مجھے ملے تو میں بہت اداس ہوا کیونکہ یہ بہت بھاری ہیں اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ موبائل سے جلدی کنیکٹ بھی نہیں ہوتے تھے ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میں نے اپنے سارے پیسے ضائع کر دیے